दिशा बुटिक्स से बोल रहे हैं मैंने आपके यहाँ से शर्ट सिलवाई थी यार वो मुझे फिट ही नहीं हो रही है मेम मैं तो खुद का नाप देके गई थी ना मतलब मैंने अपना साइज नपवाया था आपके यहाँ के टेलर से

फिर मेरी स्लीप कैसे छोटी स्लीप भी छोटी हो रही है और थोड़ा सा कोलर परेशान कर रहा है मतलब वो थोड़ा टाइट हो गया आप उसको सुधार दीजिए मतलब मुझे आज पहनना था अब मैं आज निकाल रही हूँ देख रही हूँ पहन रही हूँ तो शर्ट में ही गड़बड़ी हो गई है मेरी आज बहुत जरूरत मुझे बहुत जरूरी काम था आज ठीक है मैं प्लीज़ अब मैं आपसे वो करूँगी क्योंकि मेरा आज बहुत जरूरी काम था उस चक्कर में रुक गया अब मुझे कुछ और मैं तो इतने दिन से सोच ही रही थी मैंने ट्राई ही नहीं किया ये जी जी मैं आपके पास ले आउंगी आप देख लीजिएगा कि क्या उसमें परेशानी हो गई है थोड़ा सा जो हाथ के पास है वहाँ पर जो गले में होता है वहाँ पे थोड़ी परेशानी हो रही है अजीब सा हो गया है वो कपड़ा खींच टाइप सा गया है उसका मतलब सिलाई जो है उसकी इकट्ठी हो गई है जी जी तो आप इसका कोई चार्ज तो नहीं लेंगी ना क्योंकि इसका ठीक है ठीक है तो मैं आती हूँ मैं या तो मैं आउंगी या तो फिर मैं किसी के हाथ भिजवा दूंगी शायद मुझे ही आना पड़ेगा क्योंकि मेरा नाप का है तो मैं ही आ जाउंगी दुकान कब खुली रहेंगी आपकी टेन टु फाइव ठीक है आप रोज़ खुली रहती है संडे को भी रविवार के दिन ठीक है तो मैं एक काम करती हूँ मैं रविवार के दिन आती हूँ शर्ट लेके आप प्लीज इसे सुधार दीजिएगा ठीक है ठीक है धन्यवाद